وعلیکم السلام ہیلو ہاں ہاں وہیں بات ہو رہی ہے جی بتائیے کیا کام ہے ہاں یہاں تو بہت اچھی اچھی کالج ہے آپ کو کون سا مطلب کورس کرنا ہے اچھا انجینئر ہاں تو ماشاء اللہ سے یہاں تو بہت اچھی اچھی کالج ہے جیسے جی ایس کالج سب ہے اور پھر ایس ایس سی کالج سب ہے اور بھی ایک دو ہے آپ اگر لینا چاہیں تو آپ کو ہم سے اور دے دیں گے انفارمیشن جی آپ کو اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی ہمارے سپول ڈسٹرکٹ میں تو اس کی کوئی کمی نہیں ہے اور آپ جس کورس کی بات کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ سے وہ کورس کا تو یہاں پہ بہت اچھے سے ہو پاتا ہے تو مطلب آپ صرف انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں یا پھر اور کوئی من من میں ہوتی جی جی اس کا تو ہے لیکن جو ہے آپ کو مل تو جائے گا بہت لیکن دیکھیے آپ جس کورس کے بارے میں بتا رہی ہیں جیسے انجینئرنگ کا تو اس سے اچھا فیلڈ آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ اس میں کر لیے تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہت جیسے سول انجینئرنگ ہوا بہت انجینئرنگ ہوتی ہے اپنے اپنے لوگ اپنے حساب سے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈگری آ جائے گا تو آپ لے سکتے ہیں جاب ہاں جی تو آپ جب لینا چاہیں تو بتائیے گا اگر آپ لینا چاہیں تو آپ ہم کو دو تین دن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ مطلب اچھے سے سوچ لیجیے گا کہ آپ کو کس کالج میں لینا ہے پھر آپ ہم سے ویسا بات کر لیجیے گا آپ کو کتنے کتنے دن کے اندر لینا ہے مطلب دو تین دن اندر ایک مہینہ کے اندر یا پھر جی دیکھیے ہم اس کا تو پورا کوشش کریں گے کہ آپ کو دو تین دن کے اندر مل جائے لیکن تھوڑا سا یہ ہوگا کیونکہ ہم جیسے آپ کو آپ بول رہی ہیں کہ ہم کو اچھا چاہیے کوئی ایسا کالج تو ہم آپ کو پتہ کر کے بتائیں گے اور یہ بھی ہے اور کہ کب ہوگا اور کتنے دن میں ہوگا یہ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک نا ہاں تو اس کے لیے ٹینشن نہیں ہے ہم آپ پھر آپ کو ہے نا ہم کل یا پرسوں آپ کو فون کرتے ہیں ویسا بتا دیں گے کہ کب ایڈمیشن ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کون کون سا ڈاکومینٹس لگ رہا ہے وہ آپ لے لیجے گا ایڈمیشن جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ